दा क'क्राझाराव जोंना हान्था मेला मोजां जाबाय गोदोनि दिनावथ' गैयामोन लामा सामा गैयामोन गोदोनि दिनाव ट्रेन हमनांगौब्लाबो बिदिनो हर थाहैलायनांगौ जायोमोन दानाथ' गारि गरा मेरल जाबाय दसेनो सहैयो आरो गोदोनि दिनाव जोहा साइकेल सालायनोनो लामाफ्रा गैयामोन बिदिनो हाग्रा हाग्रा बिदिनो नारला बायनांगौ लामा मोजां मोनबाथाय सालायफैयोमोन जों दानाथ' जोबनो सानला हान्थामेला जेरावबो गामि गामि सिङावनो गावबा गाव गारि गारि थाखाय थाखाजोब्बाय गामि गामि सिङावबो लामाया मोजां जाजोब्बाय दाना बिदिनो गोदोनि दिनाव फरायनो स्कुलाव थांबाबो ज' ज' बेसिबा गोजान गोजान थांनांगौमोन दाथ' गावबागाव गारि गराजों थांबाय बिदिनो जायगा गैया बिदिनो साइकेलजों थांबाय